मूंखे न तव्हांजे होटल में टे ॾींहंनि लाइ रूम बुक कराइणो हुयो त तव्हां वटि कहिड़ा कहिड़ा रूमनि जी फैसिलिटी अथव ठीकु आहे त मूंखे एसी वारो रूम खपे पर छा आहे की तांजे होटल में स्विमिंगपूल जी सुविधा अथव अच्छा त ठीकु आहे रूम यानि सिर्फ स्विमिंगपूल जी अलगि सां पेसा लगंदा की हुनमें ही आहिनि रूम में रूम चार्ज में ई आहिनि अच्छा त पोइ रोटी पाणीअ जो सिस्टम कीअं आहे तव्हांजी होटल में अच्छा त तव्हां असांखे ॿियो कुझु ऑडर करिणो हुजे त त पोइ हुनजे लाइ छा करिणो पवंदो अच्छा स्विमिंगपुल जो यानि टाइम घणे खां घणे ताणी खुलियल हूंदो आहे अच्छा ऐं रोटी पाणी घणे खां घणे ताणी चालू हूंदी आहे मंझदि जी पर असांसां गॾु न ॿ ॿार बि नंढा अथव हुननि जे लाइ कुझु अलगि सां मिली वेंदो खाइण लाइ ऐं असांखे थो बाहिरि वञिणो आहे पर हुनजो लोकेशन वगै़राह पतो कोन्हे त तव्हांजे हितां कोई मिल मिलंदो हलंदो गॾु होटल मां जेके असांखे हा पर असांखे रूम साफ़ सूथरो खपे हुनमें सजी फैसिलिटी खपे रूमनि में ऐं बाथरूम बि साफ़ सुथरा हुजनि असांखे हा ठीकु आहे असां रूम रोटी आने रूम में घुराइ था सघूं की हुते अचणो पोवंदो रैस्टोरंट में त हुनजा अलगि सां पैसा न लगंदा न हा ठीकु आहे त असां लाइ इहो रूम बुक करे छॾियो

जीअं असां भई जीअं असांजे असांजो ॿिए ठीकु आहे ऐं असांखे कुझु स्नैकस वग़ैरह खपंदो त उहो मिली वेंदव हिते ठीकु आहे त पोइ इहेई रूम असांखे बुक करे छॾियो एसी वग़ैरह ऐं टीवी बि टीवी लगियल अथव रूम में ठीकु आहे ठीकु आहे त बुकिंग करे छॾियोसि सोम्य पुरूषानी नाले सां